जीअं तव्हां सीनियर सिटीज़न क्लब जा मेम्बर आहियो त तव्हां कीअं मज़ा वठंदा आहियो सीनियर सिटीज़न में ईअं थींदो आहे त असां पाटी वाटी कंदा आहियूं उते कंहिंजो बडे सेलीब्रेट कंदा आहियूं नाश्ता वास्ता घुराईंदा आहियूं घुमणु फिरणु वेंदा आहियूं हाणे वेझिड़ाई में असां लोनावाला वियासीं उते बुशी डेम हेॾे होॾे घुमियासीं फिरियासीं कंहिंजी बि सालगिरह बडे हूंदी आहे त पाटी कंदा आहियूं जाम ईअं सुठी सुठी शयूं ॾींदा आहियूं मिठियूं चेरियूं खाइण लाइ जाम सुठो लॻंदो आहे जाम मौजु हूंदी आहे उते सभु साहिड़ियूं गॾिजी करे मज़ो कंदा आहियूं किथे बि घुमणु फिरणु वेंदा आहियूं बसनि में इन में उन में ऑटो में किथे बि हाणे विच में असां होॾे शहर पासे वियासीं हेॾईं आश्रम में आश्रम में बाबाजी सुठा हुआ जाम मज़ो आहियो वरी उते योगा आश्रम मूं थोरी योगा वोगा कई ईअं बि गाना वाना ॻाईंदा आहियूं माइक खणी ईंदो कोई कोई छा खाणी ईंदो आहे सुठी तरह इंजॉए कंदा आहियूं